अह फासाव जाबायदा बाथौ फुजा बाथौ मेला नैथि मंगलबारै बिनिफ्राय आरो थङारि थङारि फुजा बेबायदि जायो र' नैथि मंगलबाराव

गेदेर जागोन्थ' देग्लाय

खबर होदों लाबोगोन

अह गासिबो थागोन गासै गथ' गथाइ रायजोयैनो